अब के हिसाब से हिन्दी भाषा भारत के अलग अलग हिस्सों के भी सांस्कृतिक लेन देन और इसके फैलाव में क्या भूमिका निभाती है देखिए हमारे हिसाब से हिन्दी भाषा हम लोग तो भारतीय हैं तो हम लोग तो हमेशा हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किए हैं और हमेशा से ही हिन्दी ही बोलते आए हैं और अलग अलग हिस्सों में अल अलग अलग राज्यों में अनेक तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर हिन्दी को ही प्रधानता दी है इसलिए हम लोग हमेशा अपनी मातृभाषा को ही लेकर चले हैं और हमेशा अपनी भा हिन्दी भाषा को ही बोलते आए हैं भाषा तो बहुत सी हैं बंगाल में जाने के बाद बंग कुछ लोग बंगाली बोलते हैं मद्रास में मद्रासी तमिलनाडु में भी तमिलनाडु भाषा बोली जाती है विश्व में बंगाली बोली जाती है और अन्य तरह की भाषाएँ बोली जाती है जो हर उस जगह हम लोगों को भाषा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं भी राज्यों में अगर कहीं घूमने के पर्पज से हम लोग जाते हैं तो वहाँ की भाषा को हम लोग समझ में तो उतना नहीं आती है थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कुछ ऐसा उसमें र रहता है शब्द की कुछ कुछ समझ में हल्का फलका आ जाता है कि वह लोग मतलब कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं लयोंकी हम लोग उस भाषा से जुड़े नहीं हैं इसलिए हम लोग वह भाषा को बोल नहीं पाते हैं तो हम लोगों के लिए वह भाषा बोलना कठिन भी हो जाता है और हम लोग का कल्चर हैं मतलब भारतीय है संस्कृति है हमेशा हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है तो हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं तो बस अपनी भाषा हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं इससे हमें बोलने में भी आसानी होती है और समझने में भी हमें आसानी होती है

कहीं गए तो मान लीजिए कोई अपनी भाषा में बात करता है तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना उनको समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा हिन्दी में बोलिए लेकिन वह भी अपने तरफ़ से बहुत कोशिश करते हैं वह लोग जानते हैं ऐसा नहीं है कि हिन्दी कहीं बहुत आदमी नहीं समझते हैं हर राज्य में कुछ न कुछ कुछ न कुछ मातृभाषा चलती ही रहती है हिन्दी हर जगह समझा जाता है भले वह बोलें या न बोलें लेकिन वह लोग समझ तो ज़रूर ही जाते होंगे और बोलते भी हैं चाहे जैसे भी बोलें लेकिन हमारी हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो इसलिए इसी तरह हम लोग अपना अपना भाषा का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं कहीं भी जाते हैं तो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं स संस्कृत हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है